उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा हलो तव्हां केरु था ॻाल्हायो हरे राम मां भावना जी टीचर थी ॻाल्हायां हा स्कूल मां हा हा अॼु असांजे स्कूल में चालीहे मिंट जी एक्स्ट्रा क्लास आफ्टर स्कूल अरेंज कई आहे असां ॿारनि लाइ अॼु तव्हांजी धीअ भावना थोरो लेट ईंदी चालीह मिंट खां पोइ तव्हां हुनखे वठी वञी सघंदा आहियो मां हा हा अॼु क्लास आहे पेपर नज़दीक था अचनि त अॼु क्लास रखी आहे एक्स्ट्रा असां इहे असांजो फ़र्ज़ु हुयो छो की सभिनी खे इंतिजारु हूंदो आहे पोइ ॿार अगरि लेट थी वञनि पोइ सभु परेशानु थी वेंदा आहिनि हा हा असां सभिनी पूरी क्लास खे इतिलाउ ॾिनो आहे हा असां हीअ ॾसण लाइ तव्हांखे फ़ोन कयो हुयो जय झूलेलाल